अॼ जो ज़माने खे अॻियां वधाइण लाइ टेक्नोलॉजी सिखण ऐं मशीनी अॻियां आहिनि छोकी जेतिरियूं मशीनियूं ठहींदियूं होतिरी टेक्नोलॉजी वधंदियूं होतिरो पाण सिखंदासीं होतिरो पंहिंजे दिमाग़ जो विकास थींदो पंहिंजे ॿारनि जे दिमाग़ जो विकास थींदो छोकी अॼ जो ज़मानो अॻियां आहे त टेक्नोलॉजी जी वजह सां आहे ऐं अचणु वारो सॼो समय टेक्नोलॉजी जो ई थींदो छोकी टेक्नोलॉजी आहे तॾहिं वॾा वॾा माण्हू वापारु पिया कनि वॾी वॾी माण्हू नौकिरियूं पिया कनि ऐं वॾा माण्हू वॾी वॾी पढ़ाई पिया कनि छोकी अॼ जो ज़मानो अॼ जो वापारु अॼ जी नौकिरियूं अॼ जी पढ़ायूं सभु टेक्नोलॉजी सां ई आहिनि ऐं अॼु खाइण पीअण जा जेके सामान ठहनि था हू सभु मशीनुनि सां ई था ठहनि अॼ जो सॼो ज़मानो टेक्नोलॉजी सां ई थो हले बि बग़ैर टेक्नोलॉजी सां त ई ज़मानो हलंदो ई कोन ऐं जेतिरियूं मशीनूं वधंदियूं ओतिरियूं पंहिंजी टेक्नोलॉजी वधंदियूं ऐं जेतिरो पाण सिखंदासीं पंहिंजे दिमाग़ जो विकास थींदो त चइण जो मतिलबु इहो आहे की अचण वारो समय सॼो टेक्नोलॉजी जो ई आहे त जि जेतिरी मशीनूं ठहनि सुठो आहे जेतिरो पाण सिखूं पंहिंजे दिमाग़ जो ओतिरो विकास थींदो ओतिरी टेक्नोलॉजी वधंदियूं ऐं अचणु वारे समय में अचणु वारो समय सॼो टेक्नोलॉजी जो ई आहे ऐं अचणु वारे समय में जेतिरियूं मशीनूं वधनि जेतिरियूं टेक्नोलॉजी हलनि जेतिरो पाण सिखूं ओतिरी पंहिंजे दिमाग़ जो विकास आहे छोकी अचणु वारियूं पंहिंजे पीढ़ियूं जो समय आहे उहो टेक्नोलॉजी जे अलावा कोन हलंदो जेतिरो पंहिंजी पीढ़ीयूं टेक्नोलॉजी जो इस्तेमालु कंदी ओतिरियूंं पंहिंजियूं पीढ़ियूं अॻियां वधंदियू त चइण जो मतिलबु ई आहे की जेतिरी टेक्नोलॉजी जेतिरा जेतिरी मशीनूं जेतिरो पाण सिखंदासीं ओतिरो पंहिंजे दिमाग़ जो विकास थींदो त जंहिं मशीनूं अॻियां वधिजणु खपिजनि टेक्नोलॉजी अॻियां वधणु खपिजनि ऐं पंहिंजे पाण खे ओतरो सिखणो खपिजे ओतिरो पंहिंजे दिमाग़ जो विकास थींदो